हँ बोलू गाय खुलि गेलै तऽ आहाँ पकड़िके रक्खू अबै छियै तऽ ओकरा नाथि देबै आओर तऽ आहाँ अबै छी बदमासी बड्ड करै हए गाय अच्छा हम अबै छी अबै छी कोइ नहि पकड़ि दै हए आहाँके मारै हइ तऽ हम अबै छी पकड़ि कऽ आयब आब तऽ दू गोटासँ पकड़िके तीन चारि गोटासँ बस ओकरा नाथि दै के हइ सब बदमासीके नाथ टुटि गेलै हँ अनलियै नाथ कीनिकऽ अबतियै ने हँ तऽ अबै छियै ने ओतय अबै छी पकड़िकऽ पकड़िकऽ रस्सी पहिने मङ्गबूने रस्सी आनल रहतै तबने ओकरा पकड़िके आनल रस्सीमे बान्हिके रखबै आओर तब लेतै नबका रस्सी तऽ ओकरा नाथल जेतनि हँ हँ इएह हँ हँ हँ घीच देबै हँ हँ हँ हँ ओहे करबै ओहे पुरनामे करबै नबकाके लपेटिके एक्के दारपर घीच देबनि हँ हँ पकड़ तऽ घीच देबै बस भऽ जेतनि हँ नहि हइ जनी जाइत छियै जनी जाइत छियै तऽ जनिये जाइत ने अइठिना ओकरा पकड़बै आओर फेन ओकरा नथबै नाथिके आओर तब ओकरा बान्हिके रखबनि आओर मारत हँ रखबै माल रहै मरखण्डी हइ ओकरो डर होइ जनी जाइतके दुनू गोटा नहि अब रखबै

हँ हँ घासो घास नहि भेल होतै नै तें दुआरे घासके चलते माल रस्सी आर तोड़ि देने होइ किआ घास रहितै रहय ओकरा तऽ घास रहितै पेट भरल रहितै तऽ नहिने टुटतै रहय नाथ रस्सी ओकरा मजगुत रस्सी हँ रुकू ने ए एगो धिआपुता भागि जायत खेले लए ओकरा तऽ खेलेमे मुन्ड होइ ओकरा मालसँ कोन मतलब हय बुझतै की हम्मर मम्मी पप्पा जनतै ओइ माल बारेमे धिआपुता की जाने गेलै

ओत्तऽ हेतै करायल करायल ओते रुपा लगा कऽ खेतमे मकइ उपजेने हय मकइमे जेतै टुटतै तऽ उ लेबे ने करतै उ जुरबाना कहतै तोरा माल नहि सम्हरइ हऽ तऽ तु माल कथी लए माल पोसै छऽ ओकरा रस्सी दहऽ मजगूत